جی ہاں تاریخ میں بہت سی ایسی سماجی رسومات رائج تھیں جو مخصوص گروہوں ذاتوں اور جنس کے افراد کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی ان رسومات کو ختم کرنے میں سماجی مصلحین قانون سازوں اور بیدار باش عوام نے اہم کردار ادا کیا ان میں سب سے نمایاں مثال ستی کی رسم ہے جس میں بیوی کو شوہر کی موت کے بعد زندہ جلا دیا جاتا تھا یہ ایک بےحد ظالمانہ اور غیر انسانی روایت تھی جس کے خلاف راجا رام موہن رائے نے سخت آواز اٹھائی اور ان کی کوششوں سے اٹھارہ سو انتیس میں اسے قانونی طور پر ممنوع قرار دیا گیا خواتین کی تعلیم کو بھی ایک زمانے میں معیوب سمجھا جاتا تھا ساوتری بائی پھولے جیسی سماجی کارکنوں نے لڑکیوں کے لیے اسکول کھولے اور تعلیم کو ان کا حق قرار دیا اسی طرح پنڈت ایشور چندر ودیا ساگر نے بیواؤں کی شادی اور خواتین کی تعلیم کے لیے عملی اقدامات کیے ایک اور خطرناک رسم نوزائیدہ بچیوں کا قتل تھی جو غربت جہیز کے خوف یا بیٹی کو بوجھ سمجھنے کی وجہ سے انجام دی جاتی تھی حکومت اور سماجی تنظیموں نے اس کے خلاف قانون سازی کے ساتھ ساتھ عوامی بیداری مہمات چلائیں نسل پرستی اور مذہبی بنیادوں پر امتیاز کے خلاف بھی عالمی سطح پر آوازیں بلند ہوئیں جیسا کہ نیلسن منڈیلہ نے جنوبی افریقہ میں نسل پرستی کے خلاف اور مہاتما گاندھی نے ہندوستان میں ہریجنوں کے حق میں جد و جہد کی